मैं संजीव कुमार जम्मू कश्मीर रेआसत दा रोह्ने आह्ला मेरी उम्र बत्ती साल ऐ

असैं भाई मुड़ै सलाह् कीती कि भाई मोटरसैकलें दी रेस ऐ असें बी भाई बड़े मोटरसैकल चलाने आं चलो रेसा च अस बी हिस्सा ली आने आं

ते चली पे तेल शेल पोआया टैंकी फुल कराई ते चलो भाई मोटरसैकलें दी रेस ऐ जम्मू जाना माराज चलियै माराज मोटरसैकल लेइयै जम्मू ते मौसम खराब बदल आह्ला मौसम मुढ़ें सलाह् कीती भाई जाना गै जाना मोटरसैकल रेस लानी गै लानी ऐ ते चलो भाई चलियै भाई जम्मू चलियै उत्थै उत्थै माराज मोटरसैकल जित्थै रेस होए उत्थै पैह्ले टोकन कटाया टोकन कटाइयै ते चली पे टोकन कटाइयै माराज लाई ओड़ेआ लाइना सानूं मोटरसैकल लेइयै ते उ'नै बंदे नै मारी सीटी भाई गो असीं बी चली पे पाया गेअर ते मोटरसैकल असी बी चलाई दित्ता मोटरसैकल अपना रेसा कन्नै ते चलदे गे मौसम खराब ही बरखा आह्ला मौसम ही जन्दे गे जन्दे गे थोह्ड़ा जेहा अग्गें जाइयै कोई दस बीह् किलोमीटर अग्गें जाइयै माराज ओह् इ'यां थोह्ड़ा जेआ खड्डे खुड्डे ही ते उत्थै कुतै किल्ल शिल होना जां कोई गीटी गुटी होनी कोई उ'यै लेई ओ ह् मोटरसैकला दे टैरा गी लग्गी गी ते मोटरसैकल होइया पैंचर नां कोई माराज बरखा लग्गी दी उप्पर निक्की निक्की नां कोई लागै दकान नां किश त्रिड़ी त्रूड़ियै रेड़ी रूढ़ियै मोटरसैकल कुतै दकाना पजाया पैंचर आह्ली पर माराज उ'नै पैंचर पुंचर लाया ते मैं दस्सां कि मैं आखेआ भाई एह् गल्ल बात इ'यां भाई मोटरसैकला भाई रेस ऐ रेस ते भाई लानी गै लानी ऐ परतियै उं'दे कन्नै मिलना जाइयै भाई पैह्ला खान्ना मारना पैह्ला निं ते दुआ ते मारना मारना घरा इ'यां सोचियै गेदे कि पैह्ला दुआ खान्ना मारना टैर पैंचर होइया आक्खे हिम्मत निं हारनी तां केह् होइया टैर पैंचर होइया ते परतियै चली पे माराज स्टार्ट कीता मोटरसैकल ते परतियै च चलाई दित्ता असैं चलदे गे चलदे गे चलदे गे माराज मोटरसैकल केह् दस्सां गल्ल अग्गें तुआनूं कि एह् मोटरसैकल केह् बरखा पोआ दी ही निक्की निक्की ते अग्गें थोह्ड़ी जुल्लै पुज्जे ते बरखा होई गी तेज ते अग्गें थोह्ड़ा चिक्कड़ चुक्कड़ ही ते असीं थोह्ड़ा तेज जा'रदे ते मोटरसैकल जि'यां बिच्च बाड़ेआ चिक्कड़ा बिच्च ते मोटरसैकला दा टैर होइया स्लिप ओह् केह् होआ कि स्लिप होने कन्नै केह् होआ मोटरसैकल बी डिग्गी गेआ ते में बी डिग्गी गेआ जुल्लै डिग्गी गेआ थ'ल्लै ते ओह् गोड्डे गाड्डे थोह्ड़े रड़गोइये माराज उट्ठे गोड्डे गाड्डे पैंट पुंटां दिक्खियां अपनियां गोड्डे गाड्डे ठीक कीते लाई टयूब श्युब जेह्ड़ा कोई लब्भा मुट्टा कोई च ओह्दे चा फर्स्ट एड दोआई दुई कोई बी लब्भी लाई लुई ते चली पे परतियै माराज डोगरे आं असैं आखेआ हिम्मत निं हारनी भाई पैह्ला खान्ना मारना चलियै उट्ठे मोटरसैकल कीता स्टार्ट चलियेै माराज पुज्जियै माराज चलदे चलदे पुज्जियै अस उधमपुर जित्थों तक रेस ही उत्थै पुज्जियै ते माराज हून असें पैंचर बी होए दा हा मोटरसैकल डिग्गे दे बी ऐ ही ते किश मुड़े पैह्ले पुज्जियै उत्थै ते चलो अस थोह्ड़ा लेट पुज्जे चलो पार्टिसिपेट कीते दा हा हिस्सा लेते दा हा ते पुज्जी ऐ गे अस बी रेसा च एह् च शामल होइयै फिर उ'नैं माराज उत्थै बड़े सारे प्राइज परुइज रक्खे दे हे इमाम नुम रक्खे दे हे जेह्ड़े भाई पार्टिसिपेट करा दे हे जुनै पैह्ला खान्ना दुआ खान्ना त्रिया खान्ना मारेआ उ'नें शैल उ'नें दित्ता पुरस्कार दित्ता प्राइज दित्ते उ'नें पैह्ले नम्बर आह्ले बी दित्ता दुए नम्बर आह्ले बी दित्ता त्रिये नम्बर आह्ले बी दित्ता ते पर असैं हौसला बुलंद रक्खेआ कि भाई नेईं अज्ज चलो डिग्गियै जां मोटरसैकल पैंचर होइया भाई कल गी कुतै परतियै रेस औग ते भाई पता लग्गिया कि भाई नेईं सब किश ठीक होना चाहिदा तां गै रेस जित्ती सकदे ओ ते माराज इ'यां गै चलदा रेआ सिस्टम ते फिर उत्थुआं मुड़ै सलाह् बनाई कि माराज पत्नीटाप जाना जी उत्थै बी कोई रेस अजोजन ऐ असैं आखेआ भाई पत्नीटाप चलो इ'यां रेस ते चलो नेईं लांदे चलो इ'यां चलने आं पत्नीटाप गे माराज अपनै रोड़ च प्हाड़ी लाका गड्डी बड़ी सम्भलियै चलानी पौंदी ऐ चलो चलियै अस उत्थै मोटरसैकल लेइयै अपने अपने भाई जेह्ड़ा एह् रेस दा हा रेस भाई एह् बड़ा मजा बी आया ते कन्नै ओह् बी ठीक होआ मजा ते आया ते कन्नै ओह् बी ठीक होआ कि पता लग्गी गेआ भाई रेस लानी होऐ ते एक्सपीरियंस होना बड़ा जरुरी ऐ एक्सपीरियंस मतलब कि गड्डी दे पुर्जे सारे ओके होने चाहिदे सब किश जरुरी होना चाहिदा धन्नबाद